जेल्लै में कुछ बनान्नी आं ते में जेह्ड़े भांडे दा यूज करनी आं जैदातर में स्टील दे भांडे दा यूज करनी क्यूंकि आखदे स्टील अच्छी होंदी ऐ कंपेयर टू एह् जेह्ड़ी प्लास्टिक अस यूज करने आं ते जेल्लै हां बट जेल्लै कुसै ई घर रुट्टी पर सद्दे दा होए ते कुसै रुट्टी पाइयै देनी होए ते फिर बोन चाइना दे भांडे जैदा प्रैजेंटएबल लगदे न ते इस लेई जेल्लै कोई कोई साढ़े घर औंदा ते अस बोन चाइना दे भांडे यूज करने आं उ'नें ओह्दे च सर्व करने आं बट यूजुअली में के करनी आं कि जेह्ड़े घर यूज करने आं स्टील दी प्लेटां स्टील दे चमच बगैरा हां और छोटे बच्चे ताईं केह् करने के सिन्स मेरा छोटा बेबी ऐ ते उस्सी में अगर जेह्ड़ी बी चीज दिन्नी अजकल ना सिलिकान दी छोटी छोटी प्लेटां आए दियां बच्चें ताईं ताकि क्यूंकि अगर ओह् बच्चा ओह् प्लेट बी मुंह च पा ते उस्सी लग्गै नि क्यूंकि स्टील दे भांडे कन्नै उस्सी लग्गी सकदी ऐ ऐंड इवन बोन चाइना दे भांडे कन्नै ते सिलिकान दा जेह्ड़ा होंदे न प्लेटां होंदियां ओह् बड़ी साफ्ट होंदियां ऐंड गुड आल्सो कि बच्चा अगर उस्सी चुक्कियै बी मुंह च पा उस्सी लग्गै नेईं